मैं अपने दोस्त कुलदीप के साथ दो हजार पंद्रह से दो हजार अट्ठारह तक ग्रेजुएशन किया और उसी बीच वह आई ए एस की तैयारी कर रहा था उसके बाद उसने एम ए के लिए जे ए नयू अप्लाई किया था और उसका जे ए नयू मे सिलेक्शन हो गया लेकिन साथ ही साथ वो आई ए एस की भी तैयारी कर रहा था इसी बीच उसने यू जी सी नेट का पेपर दिया और उसका जी आर ऐफ हो गया जी आर ऐफ के बाद उसने जैसे ही मास्टरस कम्प्लीट हुआ जे एन यू से ही किसी प्रोफेसर के अन्डर में उसने रिसर्च स्टार्ट कर दिया और बीच बीच में वो सिवल सर्विसेज़ के पेपर भी देता रहा और लगातार उसके दो प्री निकले लेकिन मैन्स में वो जाने के बाद इंटरव्यू का कॉल नहीं आ पाता था तो और उसकी पी एच डी अभी चल रही है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है की पी एच डी भी चल रही है और दूसरे क्षेत्रो मे भी वो प्रयास कर रहा है